میں نے ایک اے سی ریپیئر کیا تھا جس میں میں نے اس کا ویلڈنگ کیا ویلڈنگ کرنے کے بعد دوسرے کیا نام ہے گیس چارج کی گیس چارج نہیں کرنے کے وقت ایک ہلکا سا پائپ مڑ گیا اور وہ پائپ سے لیکیج ہو گئی گیس مجھے غلطی کا احساس ہوا کہ یہ دوسرا پائپ لگانا چاہیے تھا اس کو پھر میں نے ٹھیک کیا اچھی طریقے سے سے اس کو کاٹا کاٹنے کے بعد دوبارہ سے اس کو ویلڈ کیا ویلڈ کر کے پھر گیس چارج کری